दा जोंनि गामियारि बा नोगोरारि ओनसोलाव गोबां गोदान गोदान बेमार जाखांनो हमो एसे एसेआवनो मानसिफ्रा बेमार जानो हमग्रा जाबाय मानो होनोब्ला आजिखालि एसे अबार क्रावदेद जाबाय ओमफ्राय बिनिखायनो बेमार माबाया थाब सनदेरग्रा बेमारा थाब सनदेरो आरो ओमफ्राय मोनसेया जायैबाय आजिखालि जानायफ्रा एफा गोदोनि बायदि फ्रेस मोनजाला आजिखालि बिराद रोखोमनि हा हासार ओमफ्राय एमफौ माबा माबिनि थैनायनि बिराद मुलि होयो बेनि थाखायनो जानायनि थाखाय फ्रब्लेम जोङो बांद्राय हेल्दि थाला सानसिफ्रा आत्सा बेनो आरो दा जोङो बेनि थाखायनो एसे बेमारखौ खमायनो जोङो एसे बेमारजानायनि सिगांनिफ्रायनो एसे गावनि देहाखौ साब सिखोन लाखि नांगौ एखसारसायस खालामबाय थानांगौ फुं एबा बेलासि जेब्ला थाइम मोनो आरो बे मैगं थाइगं फोरखौ मोजाङै नायनानै जानांगौ जाहाथे बे बांद्राय हासार होनाय बा मुलि होनायखौ बायनानै जानो नाङा